नमस्कार नमस्कार अच्छा कितने में लेंगी तो इतना कहाँ मिल पाएगा तो इतना कहाँ मिल पाएगा अरे व्यवस्था होइ हो लेकिन इतने में थोड़े होएगी अब कितना रखना है कैसे लेना है अच्छा हाँ ओ पर मिल जाई लेकिन थोड़ा कम मिलेगा हाँ अच्छा हाँ तो मिल जाई लेकिन थोड़ा कम मिलेगा ज़्यादा तो नहीं मिल पाई तीन तक का चलो होइ गई अबहिन करवा देंगे कोशिश कइ के और कमौ होए सकत है अच्छा तो ओ का चुकाओगी कैसे अरे तो चुकाओगी कैसे बाद में हियाँ अच्छा चलो ठीक है बनी कोई इतना होई हाँ ठीक ठीक लोन मिलेगा अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई मिल जाऍंगे और का तबियत ठीक होइ जाए ओके बाद ओके बाद लोन हमारा चुका देना हाँ तीन के एत्ता बंद बई तो बन बन जई खाली तीन तक का ऊपर तो नहीं मिल पाई बराबर रखो क्योंकि एक किलो है ना अरे तो कोई और जुगाड़ बनाओ हाँ कोई औरो जुगाड़ बनाए लो अच्छा हाँ चलो कोई तनके व्यवस्था कइके बनावा जाई फिर नहीं एक बार में होई दुइ बार में होई है ना हाँ हाँ बनी कोई जुगाड़ बनावा जाई नमस्कार नमस्कार